جی میں صبح میں دوڑتا ہوں ایک گھنٹہ صبح پانچ بجے کے بعد میرا ٹائم ہے پانچ سے چھ دوڑ لگانے کا جس میں میں تقریباً دو سے تین کلو میٹر دوڑتا ہوں ڈیلی صبح میں بھی دوڑتا ہوں شام کو بھی ایک گھنٹہ میں پارک میں جاتا ہوں دوڑنے کے لیے ساتھ ہی اپنے دوستوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ چلا کریں دوڑا کریں جس سے صحت بھی کافی اچھی رہے گی اور جو سانس وغیرہ پھولتی ہے اس سے بھی بچیں گے پھر جو دوڑنے میں جو میرا حوصلہ مند ہوتا ہے نا حوصلہ جو بڑھاتی ہے وہ ہوتی ہے جیسے میں اپنے سے کم عمر کے بچوں کو دیکھتا ہوں جو کہ مجھ سے تیز دوڑ رہے ہیں زیادہ دوڑ رہے ہیں تو میں انہیں دیکھ کے میرا حوصلہ حوصلہ بڑھتا ہے کہ یہ جب مجھ سے چھوٹے ہو کے مجھ سے زیادہ کر سکتے ہیں تو میں ان سے زیادہ کیوں نہیں کر سکتا یہ چیز میرا حوصلہ بڑھاتی ہے اور باقی میں صبح میں بھی ایک گھنٹہ میں تقریباً گزارتا ہوں دوڑ کے اندر اور شام کو بھی ایک گھنٹہ اپنا کام سے فارغ ہونے کے بعد شام کو پارک میں جا کے ایک گھنٹہ دوڑ لگاتا ہوں اور کافی وہاں پہ میرے دوست وغیرہ جب میرے ساتھ میں دوڑ لگاتے ہیں تو ہم ریس بھی لگاتے ہیں آپس میں کہ کون پہلے جیتے گا اس طریقے سے ہم دوڑ دوڑ بھی کرتے ہیں اور ریس بھی لگاتے ہیں جس سے کافی سارے کافی اچھا لگتا ہے فیل اچھی آتی ہے مائنڈ فریش فیل کرتا ہے شریر تھوڑا ہیلدی سا لگتا ہے یہ کافی چیزیں دوڑ لگانے سے بدل جاتی ہیں شریر کے اندر تو میں اپنے دوستوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ دوڑ لگایا کریں جس سے شریر بھی ہیلتھ رہے ہیلدی رہے گا اور آپ کو بھی مطلب مائنڈ وغیرہ فریش رہے گا